हा साईं असां हिकु नओ नओ घर ठाहियूं पिया त नए घरनि जे ले लाइ असांखे बिजली जो कन बिजली जो शुरूआति करणी आहे उन जो त असां महिरबानी करे तव्हां पंहिंजा माण्हू मोकिलियो ऐं बिजली जो मीटर लॻाए वञनि जीअं असांखे का तकलीफ़ न थिए जॻह शुरू शुरू ठाहिण में त लाइट त खपंदी रोशनी खपंदी इन करे जेका बि तव्हांजी हुजे तव्हांजो त उहो तव्हां मूंखे ॿुधायो कुझु भरिणो हुजे फॉम या कुझु भरिणो हुजे इलैक्स इलैक्सिटी भरण जे लाइ कनैक्शन जे लाइ असां तव्हां खे दरख़्वास्त कयूं था त महिरबानी करे जल्द में जल्द तां हुते महात्मा गांधीअ जे समाधि जे पासे में असांजो साम्हूं घरु आहे सम्झो त उन जे घर में तव्हां मीटर लॻाए वञो महिरबानी करे जेका बि तव्हांजी हुजे तव्हां ॿुधाइजो जेको बि तव्हांजो पुछिणो हुजे करण में पेमेंट जे बारे में त तव्हां ॿुधाइजो मीटर महिरबानी करे लॻाए वञिजो